बाल कटाना है तऽ लेकरके आइये कटा जाएगा कटाबयके हए बाल कटाबयके हए तऽ लऽ कऽ आउ कटा जेतै बाल कएगो बच्चा हइ हँ कएगो बच्चा हइ बच्चाके दाढ़ी हइ जे तऽ दाढ़ी बाल सभ बनि जाइत छै लऽ कऽ आउ दोकान पर लऽ कऽ आउ तऽ बनि जेतै दाढ़ी बालके सत्तरि रुपैआ अस्सी रुपैआ जेहन डिजाइन बनवबै तऽ ओ अलग चार्ज लगैत छै बच्चाके हमरा दोकानमे बहुत सभ रङ्गके क्रीम हइ सभ रङ्गके क्रीम हइ जौन पसन्द होतै जौनसँ बनबैत हइ उएह क्रीम लगतै डिटोल हइ डेनिम हइ ओसभ क्रीम बहुत रङ्गके क्रीम हइ तऽ लऽ कऽ अयबै तऽ करोना कालमे करोना कालमे ओकरो सुविधा हइ ओ हम रेडीमेड कपड़ा लबैत छियै रेडीमेड कपड़ा लगबैत छियै एकबेर एगो ग्राहककेँ लगैत छै ओ लगयलाके बाद दोसर ग्राहकमे यूज न करैत छियै करोना कालके लेल रेडीमेड कपड़ा यूज करैत छियै तऽ दोकानपर लऽ कऽ अयबै तब ने बनतै हँ कएगो बच्चाके बाल बनाबयके हइ एगो तऽ सियान बच्चा हइ आ आ छोट बच्चाके छोटो बच्चा कएगो छोट बच्चाके बाल कटयके हइ

तऽ केश कटाबयके हइ दाढ़ी बनाबयके हइ तऽ बनि जेतै केश हइ ने तऽ कतेक देरमे आयब दोकानपर लऽ कऽ बउआके तऽ अभी अभी भीड़ हइ तऽ दस मिनटमे दस मिनट दस मिनटके बाद आउ अभी एगो दुगो नम्बर चलि रहल हइ नम्बरमे हइ एगो

ठीक हइ आउ तऽ रख दू